हाँ हमारे मेदपुर क्षेत्र में लड़ाई हुई थी और किले के पास में लड़ाई हुई थी और उसमें ना क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी और अंग्रजों ने उनको मार मार के उनको उस कुएँ में गिरा दिया था और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी उसमें और आज भी वो स्थान है और वहाँ पर आज भी ना निशान वगैरह सब दिखते हैं और एक क्रांतिकारियों की लड़ाई होती है उसमें और अंग्रेजों ने हमला किया था क्रांतिकारियों पर और आज भी वो स्थान मौजूद है और वहाँ पर आज भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं देखने के लिए वो कि किले पर किले के पास में लड़ाई हुई थी और वहीं पर अंग्रेजों ने और क्रांतिकारियों के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था बोहोत बड़ा युद्ध हुआ था और उन्होंने अंग्रेजों ने भी बहुत ज्यादा लड़ाई की थी और ऐसे सारे निशान वहाँ पर आज भी देखने को मिलते हैं हमको